जय झूलेलाल सूरत हीरनि जे वापार में सभिनि खां पहिरें नंबर ते आहे सूरत में घणा ई मार्केट आहिनि जीअं त शुभ लक्ष्मी मार्केट राधा कृष्ण मार्केट जितां असां साड़ियूं ऐं ड्रेस मटीरिअल वग़ैरह ख़रीद करे सघंदा आहियूं सूरत में घणनि ई शहरनि मां माण्हू वापारी ख़रीदी करण लाइ ईंदा आहिनि ऐं सूरत जो कपिड़ो खरीदी करे वेंदा आहिनि ऐं पांहिंजे शहर में वञी विकिणंदा आहिनि सूरत जे चौटापुल में इंद्रप्रस्थ ऐं इंद्रालोक मार्केट में बि घणनि ई किस्मनि जूं कपिड़नि जूं वैराइटियूं मिलंदियूं आहिनि जितां तव्हां होलसेल जे रेट में ख़रीदी करे सघंदा आहियो ऑनलाइन शॉपिंग असांखे ऑनलाइन ख़रीदी असांखे न करणु घुरिजे छो त ऑनलाइन ख़रीदी करण सां सिंधी भाउर जेके असांजा दि दुकानु खोले वेठा आहिनि उहे गिराक जी राह था ॾिसनि उन्हनि जो नुक़सानु थी रहियो आहे असां ऑनलाइन ख़रीदी करे घरु वेठे शयूं घुरायूं था पर ऑनलाइन ख़रीदीअ में जेको सामान ईंदो आहे उहो जेको ॾेखारियो वेंदो आहे उहो कोन इंदो आहे जेको ॾेखारींदा आहिनि उहो कोन मोकिलींदा आहिनि ऐं वैराइटी बि उनमें सुठी कोन इंदी आहे जंहिंमें असांजो नुक़सानु थींदो आहे इन करे मां तव्हां सभिनी भाउरनि ऐं भेनरुनि खे इहा ई सलाह ॾींदमि की तव्हां ऑनलाइन ख़रीदी न करे पंहिंजे सिंधी भाउरनि वटि ख़रीदी करणु दुकाननि ते वञो जीअं उन्हनि जे दुकाननि जी शोभा बि वधे ऐं मार्केट मे माण्हुनि जी भीड़ लॻनि सां मार्केट में रोशनी थिए जय झूलेलाल